जी हाँ हमारे यहाँ के सभी क्षेत्रीय विद्यालयों में बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ बच्चों को इतिहास पढ़ाने का तरीक़ा बाक़ी शहरों के एवं अन्य विद्यालयों के मुक़ाबले काफ़ी अलग है हमारे यहाँ बच्चों को इतिहास बहुत ही अच्छी तरीक़े से पढ़ाया जाता है जिस से कि उन्हें भारत में होने वाली प्रमुख घटनाओं एवं यहाँ के भारत के बहुप्रसिद्ध इतिहास के बारे में सदा ही पता चलता रहे एवं उस का संपूर्ण ज्ञान हो सके यदि हम बात करें तो जो विद्यालयों में किताबी इतिहास है और भारत के असली इतिहास से बहुत ही भिन्न है भारत में जो भी असली इतिहास में हुई घटनाएं हैं उन को इन किताबों में अच्छे तरीक़े से नहीं दर्शाया गया है जिस से बच्चों को सीखने में एवं पढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का एवं अधूरा ज्ञान ही प्राप्त हो पता है भारत में ऐसी कई सारी प्रमुख इतिहासिक घटनाएं हैं जो कि बच्चों को अभी भी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी भारत के प्रमुख इतिहासिक घटनाएं हैं जो कि बच्चों को हमेशा ही पढ़ानी चाहिए जैसे कि भारत में होने वाली बहुत प्रसिद्ध इतिहासिक घटना महाराना प्रताप सुभाष चंद्र बोस नेता जी जैसे प्रमुख क्रांतिकारी एवं शिवाजी महाराज जैसे प्रमुख लोग हमारे जिन को हम लोग बहुत ही महान पुरुष मानते हैं इन सभी के बारें में कि इन्होंने कैसे अंग्रेज़ों से एवं शिवाजी ने कैसे मुसलमानों शासकों के प्रति अपना आक्रोश पैदा कर के इन सभी चीज़ों से अपने क्षेत्र की एवं अपने भारत की रक्षा की है इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को अच्छी तरीक़े से नहीं पढ़ाया जाता है जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जिन के बारे में आज भी बहुत सारे बच्चे अनभिज्ञ हैं इन का नाम तक नहीं जानते हैं ऐसे महान पुरुषों के बारे में सभी बच्चों को इतिहास अवश्य ही पढ़ाना चाहिए